مجھے اپنے بارے میں کیا کہنے چاہیے مجھے ہر چیز پینٹنگ مہندی ٹیلرنگ اور تجوید القرآن ہر چیز سیکھنے میں بہت مزا آتا ہے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہیے ہمیشہ اچھے سے اچھے کام سیکھنے چاہیے اور دوسروں کو سکھانا چاہیے دوسروں کے کام آنا چاہیے